हैलो सर नमस्ते हाँ सर मैं इलेक इलेक्ट्रीशियन बोल रहा हूँ हाँ सर आपकी क्या रो घर में वायर वगैरह अच्छा सर वह उस पर डिपेंड करेगा आप कितने लगवाओगे सर सिढ़ीज़ वगैरह सेंड करने है क्या ट्यूब लाइट वगैरह कैमरा वायर सर आपको कब लगवाना है सर पाँच सात दिन तक लगेगा काम आपके सर एक बार मुझे आकर देखना पड़ेगा कैसा काम है क्या क्या काम है और सर आप कभी फ़्री हो तो आप मुझे बुला सकते हो जैसे आप घर पर रहो तो दो दिन में आ जाऊंगा सर दो दिन में आ जाऊंगा सर कोई एक्स्ट्रा काम हो तो बता कोई एक्स्ट्रा काम हो तो और बता सकते हो आप कूलर चेंज कराना वायर वगैरह डेकोरेट लाइट वगैरह होती है न वह सब काम कर रहे हैं अलमारी के अंदर लाइटें लगाना है घर के अंदर लाइटें लगानी है इस हाँ सर मिल जाएगा सर आप लाकर दोगे सामान मुझे जाना होगा क्या हुआ सर क्या सर अच्छा हाँ मिल जाएगा सर मैं सामान लेकर आऊंगा तो चार्ज ज़्यादा होगा आपके हाँ सर मैं फ़्री होते ही आपको कॉल करूँगा है न ओके सर और आप टाइम बता देना ओके है न फिर अच्छा आपके सर और कोई सेवा हो हमारी तरफ से तो बताओ हाँ सर हो जाएगी अच्छा सर आज न्यू ट्रेंड में चल रहा है घर के बाहर लाइटें लगाना वगैरह तो लगवाना है सर आप को लगवानी है घर के बाहर लाइटें वगैरह हाँ सर वह कर लेंगे आप फ़्री होते ही हमें कॉल करना थैंक यू सर न थैंक यू सर थैंक यू सर